السّلام عليكم جى كون اچھا اولا ڈرائيور ہيں ارے ميں آپ كا انتظار كر رہى ہوں اچھا تو آپ پيک اپ لوكيشن پہ آگیے جی كہاں پر وہاں ٹھہرے ہوئے ہو اچھا اچھا ون منٹ ميں ديكھ رہى ہوں ہاں كہاں ہيں آپ دكھائى نہيں دے رہے ہو ارے ميں بالكنى ميں ٹھہرے ہوئی ہوں ہاں آپ مجھے كہيں نہيں دكھائى دے رہے اچھا پہلے آپ يہ بتائيے كہ آپ اس وقت كہاں پر ہيں اچھا اچھا اچھا تو آپ كو سمجھ نہيں آرہا ہے كيا اچھا تو اطراف ميں آپ ديكھيے لائن مارک ہے نا آپ كے اطراف ميں كوئى لائن مارک ہے كيا ديكھيے آپ اچھا اچھا تو جنودى پانچ چھ پہ ارے وہاں ہيں آپ ارے تو ايک كام كريے آپ وہاں نہيں ہيں وہاں سے ذرا الگ لوكيشن پہ چلے گیے اچھا آپ كو أيک طرف سے ايک طرف جانا تھا تو آپ ايک طرف چلے گیے اچھا تو آپ نے وہاں سے يو ٹرن لے ليجيے جى جى يو ٹرن لينے كے بعد سيدھا اور ذرا آگے اور كلكشن ہے نا وہاں پہ اور كلكشن ديكھيے وہاں پہ آئيے ہاں ہاں اچھا اس كے بازو جو روڈ ہے نا جى اس كے اندر آ جائيے جى ہاں ہاں ميں ہولڈ پر ہى ہوں آپ آنے كے بعد ذرا چھوٹا چو رستہ ملتا ہے دكھائى دے رہا ہے نا چھوٹا چو رستہ ہے نا اس كى پہلى گلى جو ہے نا چھوڑ ديجئے پھر اس كے بعد دوسرى گلى بھى چھوڑ ديجئے اس كے بعد تيسرى گلى ميں رائٹ سائڈ ميں آ جائيے آپ جى جى جيسا آپ آ جائيں گے نا ميں سامنے ہى ہوں سامنے ہى ٹھہرے ہوئے ہوں آپ كے جى جى آپ سمجھ گئے نا لوكيشن ٹھيک ہے اچھے سے سمجھ لینا لوكيشن ٹھيک ٹھيک ہے اور كلیكشن سے سيدھا اندر آ جائيے ٹھیک ہے ميں وہيں انتظار كر رہى ہوں ميں ريڈى ہوں بھائى آپ كے واسطے ٹھہرے ہوئے ہوں اور مجھے آفس جانے كے ليے ليٹ ہو رہى ہے ہاں جلدى كيجئے ميں ريڈى ہى ہوں آ رہے ہيں ٹھيک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شكريہ